औ जोसायाथ' बार'स' सैद'स' थाङो सैद'स' रन्जितफ्रा बिदिनो साराय आटस' आटस' बिदि थाङो आरो जोसायाथ' खमायबा एख्स'आ खमायनो हागौ बार'आव थाबथाहैगोन खोमा बार'आव थाबथाहैगोन बिदिनो एक लास्टआव लास्ट दामाव थाहैयोबा एगारस' थाहैगोन आरो एगारस'आव हरगोन आरो बेवाइया रोंगौमोन मानथो रोङा जानो बेखौ फानबाय थाग्रा मानसियालाय रोंखागोन ना बाजाराव बिदिनो थांखायो औ दे गाव नोंनि बेवाइया बुंनायखौसो बिनि बुंनायखौ खोनानायखौसो आंबो बुंदों

रनजितआ रन्जितफोरखौलाय फाननायालाय फाना ओमफ्राय बि माबाफोरखौ जोसाखौसो बांसिन फाननाय जायो आरोखि

ए दे जागोन औ औ औ औ औ

औ दे दे जागोन दे औ औ माइरंफोरबालाय जाया माइरं माइरङा जोसाया सत्तुर थाङो ओमफ्राय रनजितफ्रा सल्लिस गाहाम थाङो आरोखि माइरङावबा औ माथो होनबावनो बिदिनसै माइब्राया खमसिन जोसानिफ्राय माइब्राया खमसिन ना औ औ दे औ औ